سر ایس بی آئی بینک سے بول رہے ہیں سر میں بہت پرہشان ہوں مجھے اپنا اکاؤن بند کرانا ہے آپ مجھے یہ بتا دیجیے کس طرح کراؤں مجھے بینک جانا پڑے گا یا فون پر ہی ہو جائے گا سر میں بند تو نہیں کرانا چاہتی تھی پچھلے دس بارہ سال سے میرا اکاؤنٹ ہے لیکن اب میں پریشان ہو گئی ہوں میرے ہر مہینے پیسے کٹ رہے ہیں اتنے کٹے کیوں نہ میں نکالتی تو مجھے آپ میرا یہ اکاؤن بند کر دجیے میری میں زیادہ رقم بھی ڈالتی ہوں اس میں ابھی تو چھوٹی چھوٹی رقم کٹ رہی ہے پھر زیادہ کٹیں گے تو میں پریشان ہو جاؤں گی اور تو لیکن کٹ تو رہا ہے نا سر آپ بند کر دیجیے اسے تو آپ خود دیکھیے نا سر اگر یہ پیسے ایسے کٹیں گے تو پریشانی تو ہوگی نا ایک تو انسان خود نکال لیتا ہے ٹھیک ہے جب نکال نہیں رہے تو کٹ کیوں رہا ہے یہ تو بینک کی زمہ داری ہے اب وہ میں نے نکالے بھی نہیں مطلب مجھے ملیں گے بھی نہیں واپس وہ

تین سات چار پانچ آٹھ چھ صفرایک صفر نو سات دو جی

لیکن میں نے اتنا یوز بھی نہیں کرا تو یہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے نا اب اتنے میں دس بارہ سال پہلے کا کسے یاد رہے گا لیکن اب تو یہ پریشانی تو ہو ہی رہی ہے نا آپ میرا اکاؤن بند ہی کر دیجیے مجھے بس یہ بتا دیجیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے بینک جانا پڑے گا ٹھیک ٹھیک